जि'यां कि हून में सनाना चाह्न्नी आं पैह्ले जमाने बिच टैक्नालजी नेईं ऐ ही ते हून दे समें बिच टैक्नालजी ऐ जेह्ड़ी हून बड़ा गै स्हेई कम्म करदी ऐ टैक्नालजी दे बगैर अज्ज दा जीवन नेईं दे बराबर गै हा टैक्नालजी अज्ज कल हून स्मार्ट फोन दे न स्मार्ट फोन पैह्ले जमाने बिच नेईं होंदे हे जि'यां स्मार्ट फोन दे कारण निक्की नेही चीज बी जेह्की असें ई नेईं पता चला दी होए जां फ्ही घर बैठे दे गै उस्सै बेल्लै अस जानी सकनें आं ते मेरे स्हाबै कन्नै में तुसेंई सनाना चाह्न्नी आं कि मेरी लाइफ बिच चेंज इस तरह् जि'यां पैह्ले स्मार्ट फोन बी निं ऐ हे फोन दे केह् निक्के निक्के फोन हे जि'यां बटनें आह्ले उं'दे उप्पर ते अस किश बी निं सर्च मारियै नेईं दिक्खी सकदे हे नेंई असें पता चली सकदा हा नेईं अस पढ़ी सकदे हे ते हून जेह्के स्मार्ट फोन अज्ज कल आए दे न उं'दे कन्नै अस कोई बी चीज उत्थै बैठियै दिक्खी सकनें आं जि'यां के अस स्कूलें जाइयै जां कालेज बिच जाइयै असें अपनें अध्यापकें ई पुछदे हे कि एह् कि'यां करना कह् मतलब होआ एह्दा निक्के नेह् वर्ड बी मतलब अ पुच्छने ई जंदे हे एह्दा केह् मतलब ऐ हून अस असेंई नेईं इन्ने दूर निं जाना पौंदा कदें पुच्छना पौंदा टीचर कोला की एह्दा मतलब केह् ऐ ते जि'यां अस उ'नेंगी मतलब कि अस पुच्छना चाह्नें आं जदूं दा फोन स्मार्ट फोन आए दा ऐ आपें गै कुदै बी बैठियै कुसै बेल्लै बी अस उसी सर्च मारियै ओह् उस्सै बेल्लै सर्च मारनें आं ते असेंई उस सुआल दा जबाब मिली जंदा ऐ जां उस कुसै बी अस असेंई समझ नेईं आवै ते अस ओह्दा पता लाई सकनें आं ते मेरे बारे मतलब की मेरे ताईं एह् टैक्नालजी में बड़ा गै स्हेई कम्म कीता ऐ क्योंकी कल में

हून अस टयूशन पढ़नें दा जरूरत गै निं पौंदी जेह्के टयूशन बिच असें ई अस अपनी अध्यापक कोलूं उ'ऐ अस अपने फोनै उप्पर गै सर्च मारियै सिक्खी लैने होनें आं क्योंकी असें ई फोनैं उप्परा गै जादा समझ आई सकदी ऐ जैसे हर इक भाशा बिच अस उसी अपनी भाशा बिच सिक्खी सकनें आं जि'यां किअस इगंलिश बिच होऐ अस उसी हिंदी बी सिक्खी सकनें आ जां भी हिंदी बिच होऐ अस उसी इंगलिश च सिक्खी सकनें आं जां होर बी अगर केईं भाशा अस इ'नें सारे भाशाएं बेच अलग अलग भाशाएं बिच अस उसी सिक्खी सकनें आं जरूरी निं ऐ की अस उसी भाशा गी उस्सै भाशा दे बिच गै जानचै अस उसी कोई ऐसा वर्ड होऐ हर इक भाशा बिच जानी सकनें आं ते उसी गै अग्गै फिर फोन होई आ ओह्दी टैक्नालोजी अज्ज दे समें बिच टैक्नालोजी अज्ज दा जीवन ऐ एह् आसान जीवन निं ऐ क्योंकी टैक्नालोजी इक ऐसी चीज ऐ अज्ज दे जुद्ध बिच जेह्ड़ी ऐ